चङियूं ट्रेवल एजेंसियूं असांजे घर जे आसे पासे में आहिनि ऐं मूंखे इन बाबति सुठी ॼाण बि आहे त उहे चङा ई पैकेज चाहे उहे बसुनि जा हुजनि रेलगाॾिन जा हुजनि या हवाई जहाज़नि जा हुजनि उहे टिकेटूं बि असांखे ॾाढी सहूलियत सां घरु वेठे मिली थियूं वञनि चाहे होटलुनि जा रूम पिणु बुक बि करे था ॾींहंनि त इहे सुविधाऊं इहे सहूलियतूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि ऐं ॾाढे सुठे नमूने हर कंहिंखे आनंद बि थो अचे घुमण में प्लस पैसे जी पिणु बचत थे थी सो असांखे हिननि सुविधाउनि जो हिननि सहूलियतुनि जो लाभु वठणु खपे